महीनेवार या तिमहिनेवार जेके अख़बारूं मैगज़िन निकिरंदियूं आहिनि उन्हनि खे पढ़ण तमामु सुठो आहे कारण इहो आहे असांजे सिंधीअ भाषा जूं ख़ासि ख़ासि जेके लेख कहाणियूं कविताऊं उनमें ईंदियूं रहंदियूं आहिनि मुंहिंजे नज़र में हिकु मैगज़िन निकिरंदी हुई नूरी नूरी नाले सां जेका मैगज़िन निकिरंदी हुई हुआ मूंखे ॾाढी वणंदी हुई उन महीने मैगज़िन खे मां जरूर पढ़ंदी हुअसि ऐं पढ़ी करे उन जूं जेको सारु हो जेको हूंदो हो हूअ कॾहिं मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो उनमें का न का हिकिड़ो आखाणी जो टुकिड़ो जेको जरूर ॾींदा हुआ ऐं ॼण इंतिज़ार रहिंदो हो त हीअ मैगज़िन जो टुकिड़ो हाणे वरी महीने खां पोइ ईंदो हूअ कीअं पढ़ी पढ़ंदसि ऐं उहो पढ़ी करे मां पंहिंजे जिंदगीअ खे कीअं उनमें पलटो ईंदो दीमाग़ु में बिलौड़ थींदी हुई त इन मैगज़िन खे पढ़ी करे मां अॻिते वधा ऐं इहा मैगज़िन मुंहिंजे जिंदगीअ में तमामु घणी छाप विझंदी हुई इन करे अ मैगज़िन पढ़ण तमामु जरूरी आहे ऐं पंहिंजे केतिरे जरूरी कमु मां पंहिंजो टाइम कढी बि मैगज़िन खे पढ़ी करे पंहिंजो ज्ञान अर्जन करण घुरिजे